उणवंजाहु ॿ सौ नव ॿ हज़ार नौ सौ चालीह सतहतरि हज़ार पंज सौ तेतालीह नव लख नवानवे हज़ार नौ सौ